हलो आं फाल्यां या मगो शुअर हय अय कनफर्म या आं हांव चिप्स बी हाडटां तूं बी हाड कितें

हय बिस्टे घेवया आनी एक्स्ट्रा कपडे न्हांवल्यार सगळे जाण न्हांवता जाल्यार न्हांवया मागीर हय चड वयर चडपा बी आसा न्हय तें एनर्जी ड्रींक बी कितें व्हरया हय खावपा कितें बरें व्हरया हां हांव पुलाव बी तशें करून कितें हाडटा तशें जाल्यार हांव लोलयां स्टोपाचेर रावतां हय म्हाक सीट दवर तूं थंयच्यान साडे सातांक दिसता हय हय मागीर तूं बसीन बसतकीर म्हाका फोन मार हय शूज घेवया कित्याक वयर ट्रॅकिंग आस न्हय वयर चडपाक जाय न्हय येता दिस्त तीं कांय सांगलें ना तेमी कनफर्म सांगलें ना हां आनी तूं बसीन बसतां बसतकीर म्हाका फोन कर फाल्यां बरें